پانی کو فلٹر کرنے اور صاف کرنے کے لیے بہت سے چیز ہیں پہلے کے زمانہ میں سبھی لوگ مٹکے کو لیتے تھے اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر ڈالا کرتے تھے اور اس میں بالو ڈالا کرتے تھے پھر اس میں پانی ڈالا کرتے تھے جس سے پانی فلٹر ہو جاتا تھا اور ایک چھوٹا سے سراخ کرتے تھے اس میں سے پانی نکال کے پیا کرتے تھے جو پورا فلٹر ہوا پانی رہتا تھا جس سے بہت ساری بیماری سے لوگ بچا کرتے تھے بہت سی بیماری نہیں ہوتی تھی بہت سے گھر میں تانبے کے جگ میں رات میں پانی رکھ دیا جاتا ہے پھر وہ پانی کو صبح پانی پیا جاتا ہے جس سے گیس اور وغیرہ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں لیکن آج کل بہت سارے ٹیکنالوجی ہو گئے ہیں بہت سے لوگ آج کل گھر میں ایکوا گارڈ لگاتے ہیں اور وہ پانی فلٹر ہوا پانی پیتے ہیں بہت سے لوگ خریدا ہوا پانی پیتے ہیں بہت سے لوگ اپنے گھر میں فلٹر کر کے پانی پیتے ہیں جس سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیں فلٹر ہوا پانی پینا چاہیے جس سے ہماری بہت ساری بیماری نہیں ہوتی ہے